हैलो हँ बोलू हँ हँ आबू ने घुरा देब आबू ने पहिले और इहाॅं फसल सब लगेने छियै मकइ छै अभी तऽ फिलहाल धान लगल छ मिर्ची लगल छ और कोबी लगेले छ आगा की की प्रक्रिया हेतै जल परतै ओकराबाद बढ़िऑं सँ खाद पानी दए कऽ लगेबो कोबी छ ओकर किछु दिन तऽ अथिये मरए परै छ इएह सब प्रक्रिया छ ओकराबाद धीरे धीरे बाहर आबै छै बचत जेहन सब्जी पता छेबे करलो जेहन जे चीज पकरैलो ओहिना बचत होतो

नहि नहि चलतै नहि चलतऽ अभी गरबर चलै छै अभी गरबर चलै छ शिक्षा मे सरकारी इसकुल मे पढ़ाइ होइ छै पढ़ाइ अभी अँ समझला ने बस की फायदा ऊपर से

हँ छ मन्दिर एगो मन्दिर छ एगो बरनेश्वर मन्दिर बरनेश्वर मन्दिर बहुत दिन पुराना लगभग साठि सत्तरि साल ओकर ईस्वी की बतेबो ओकर ईस्वी बहुत छ बहुत जादा बरहल छ ओहिठमा फेमस छै मन्दिर ओ भए गेलए ठीक छ आरो बाद मे बतेबो